हमारे क्षेत्र के विधायक का नाम हेमंत खंडेलवाल है वो इसी वर्ष चुनाव जीत के आए हैं वो पिछले साल चुनाव हार गए थे परंतु उसके पहले वह विधायक रहे हैं साथ ही वह सांसद भी रहे हैं बैतूल के वह काफ़ी मधु मधुर व्यक्ति हैं वह बहुत ही अच्छे से बात करते हैं साथ ही अगर हम उनसे अपनी कोई परेशानी बताते हैं तो वह उस परेशानी का हल अवश्य निकाल के हमें देते हैं साथ ही हमने उनसे कई बार बातचीत की है वह काफ़ी मृदु भाषी हैं वह उनके बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा है वो किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस नहीं होने देते कि वह कोई और व्यक्ति है वो उन्हें ऐसा महसूस करवाते हैं कि वह उनके स्वयं उनके परिवार के ही कोई व्यक्ति है जो उनकी मदद कर रहे हैं साथ ही उनने हमारे क्षेत्र में ऐसे कई सारे कार्य किए है जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा जैसे कि रोडों का चौड़ीकरण उन्होंने बैतूल जिले की में मौजूद सारी रोडों का चौड़ीकरण का ज़िम्मा उठाया है उन्होंने हर ऐसी रोड जो बैतूल जिले में भारी वाहनों को प्रवास करवाती है उस रोड को टू लेन सड़क में बदलने की प्रक्रिया शुरू करवाई है साथ ही रोडों के बीच में डिवाइडर लगाने की प्रक्रिया भी उन्हीं के विजन का नतीजा है साथ ही उन्होंने बैतूल जिले में पहले एक पाँच सौ बेड का अस्पताल बनवाया अब उन्होंने एक और तीन सौ बेड का अस्पताल बैतूल जिले के बनवाया है तो हमारे जिले का अस्पताल काफ़ी बड़ा हो गया है उसकी बिल्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई है उसमें काफ़ी सारा इस्टाफ़ आ गया है बहुत दूर दूर से लोग बाग हमारे बैतूल जिले में इलाज करवाने आते हैं साथ ही उन्होंने अभी एक मेडिकल कॉलेज भी भारत सरकार से स्वीकृत कराया है वह मेडिकल कॉलेज भी बैतूल में जल्द ही बनने वाला है जिसके लिए अभी सरकार द्वारा जमीन देखी जा रही है साथ ही विधायक जी हर ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जिन्हें कोई तकलीफफ होती है अगर कोई उन्हें मदद मांगने उनके घर जाता है उनके ऑफ़िस जाता है तो चाहे वो पैसे से हो या किसी व्यक्ति से बात करके हो वह उसकी मदद ज़रूर करते हैं विधायक जी हर विधायक जी जो हर त्योहारों में लोगों की मदद करते हैं साथ ही और हर त्योहार को वह अपने जो साथियों के साथ मनाना पसंद करते हैं जो इनके कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ हर त्योहार मनाते हैं साथ ही वह उन कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान भी रखते हैं हमने कई सारे ऐसे अनुभव किए हैं जब हमें एक हमारे क्षेत्र के विधायक की जरूरत पड़ी तो उन्होंने हमारी बहुत ही ही जल्द से जल्द मदद की और हमारा काम को आसान बना दिया था हम उनकी काफ़ी इज्ज़त करते हैं वह काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं